ابھی میں نے کچھ دن پہلے پلاسٹک کے کچھ ڈبے خریدے تھے جس جو کہ مائیکرو ویو او سیف اور اس کے علاوہ ڈش واشر سیف بھی تھے ایٹلیسٹ اس کے اوپر بنے ہوئے جو تھے اور رٹرن ڈسکرپشن جو اس کے ساتھ آیا تھا اس میں تو یہی لکھا ہوا تھا لیکن جو میں جب میں نے ڈبے استعمال کئے تو مجھے لگا کہ یہ میں نے غلطی کی پلاسٹک کے ڈبے ایک تو میں ویسے ہی اپنے پرچیز سے کچھ بہت زیادہ خوش نہیں تھی صرف ٹرائی کر رہی تھی لیکن مجھے نہیں لگتا کیونکہ کچھ دنوں کے بعد ہی وہ ڈبوں کے ڈھکن چپ آف ہو گئے اور اس کے علاوہ وہ جب میں نے اس کو مائکرو ویو کرنے کے لئے لگا رکھا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید سے ایک ملٹنگ اسٹیج کے اوپر حالانکہ کیپ وارم پہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے کیونکہ نارملی جو دوسرے پلاسٹک کے کنٹینر ہوتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں تو ایسا ہوتا تو نہیں ہے لیکن میں نے یہ جو سن شائن کا پلاسٹک کنٹینر خریدا اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس اسے جب میں نے مائکرو ویو کیا تو مجھے لگا کہ شاید وہ تھوڑا سا اس اس کا شیپ بدل گیا مطلب پتہ نہیں ٹمپریچر کی وجہ سے یا پلاسٹک کی کوالٹی بھی شاید اچھی نہیں تھی تو پھر میرا ایک کنسرن یہ بھی ہو گیا کہ اگر وہ پگھل جاتا ہے اور ظاہر سی بات ہے میں نے تو کھانا گرم کرنے کے لئے اس اسے استعمال کیا اور میں اسے استعمال بھی کھانا رکھنے کے لئے ہی کر رہی ہوں تو پھر میں انٹرنیٹ پر کافی میں نے جا کے سرچ کیا تو واقعی پتہ چلا کہ پلاسٹک کے کنٹینر تو ویسے ہی نہیں یوز ہونا چاہیے تو آل ان آل مطلب میرا جو ایکسپیریئنس تھا خیر میں نے ڈش واشر میں تو اسے استعمال نہیں کیا لیکن صرف اسے مائکرو ویو کرنے کے بعد میرا کوئی ایکسپیریئنس بہت اچھا نہیں رہا یہ سن شائن پلاسٹک کے ڈبوں کے ساتھ می بی لیکن کچھ میرے فرینڈ سجیس کر رہے تھے کہ ٹپر ویئر کے پروڈکٹس اچھے ہوتے ہیں شاید سے لیکن میرا مجھے نہیں لگتا شاید کہ میں پلاسٹک کے کنٹینرس کے لئے جاؤں گی اب کیونکہ اتنا سارا انٹرنیٹ پہ پڑھنے کے بعد مجھے لگتا ہے واقعی پلاسٹک کی چیزوں کے استعمال پر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کم سےکم کریں اور انوائرمنٹل فرینڈلی یہ ہم بیگز اور جو بھی جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہوں اور کیوں نہیں ہمارے جو آباء اجداد تھے تو وہ تو استعمال کرتے ہی تھے ٹفن ڈبے اسٹیل کے یا میٹل کے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے رییوز رییوزیبل بھی ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ لمبے وقت تک بھی چلتے ہیں اور انوائرمنٹل فرینڈلی بھی ہوتے ہیں تو آئی تھنک ہمیں واپس سے شاید ہماری روٹ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے میں مجھے نہیں لگتا کہ میں پلاسٹک کے کنٹینرز اب خریدوں گی